हेलो सर मेरा नाम अभिषेक शर्मा है क्या मेरी बात राज कमल होटल के रिसेप्शनिस्ट से हो रही है सर मैंने कल सुबह ही भोजन कुछ भोजन के लिए आदेश दिया था और सर मैं वह भोजन कुछ असहाय लोगों में बाटना चाहता था परंतु सर मैं उस भोजन की क्वालिटी से बिल्कुल भी संतुष्ट नहीं हूँ और सर मैं नही चाहता की मैं कोई भी ऐसा भोजन लोगों मे वितरित करूँ जिससे की उनके स्वास्थ्य पर प्रभाव पड़े और वह बीमार हो जाए तो सर आप के हो होटल में रेसट्रोन में वापसी की कोई सुविधा है अगर ऐसा करते है तो सर बहुत बहुत आप का आभार होगा इससे उन सारे गरीब लोगों का जिनमें यह खाना वितरित होने वाला था उन्हें भी खुशी मिलती और मुझे भी सर अगर आप यह भोजन वापस कर लेते है तो सर मैं उन्हें दूसरा भोजन दे सकूँगा ताकि वह ताकि वह उनका पेट भर सकूँ वह खाना पा सकें और वगैर वह खाना खाए ना सोए सर अगर आप ऐसा करते है तो मैं आपका आभार व्यक्त करूँगा